ٹیکنالوجی نے بہت سارے لوگوں کی زندگی بدلی ہے جیسے کہ آپ یوٹیوب کو ہی لے لیں یوٹیوب نے بہت سارے لوگوں کو روزگار دیا ہے یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے لوگ اپنے گھر سے ہی روزگار کر سکتے ہیں جیسے اگر میں بات کروں اپنے ایک فرینڈ کی تو میرے فرینڈ نے ایک چینل اسٹارٹ کیا ایجوکیشن پے وہ گھر سے ہی اپنا بیٹھ کر کے ایجوکیشن پہ ویڈیو بنایا کرتا تھا موٹیویشنل موٹیویشن پے بھی ویڈیو بناتا تھا اور وہ اب پہلے تو اُس میں بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے پہلے اُس کے ایک سبسکرائبر ہوئے دو ہوئے الحمد للہ آج اُس کے بہت زیادہ سبسکرائبر ہو چُکے ہیں تو محنت کرنی پڑتی ہے تو اِس طریقے سے لوگوں کے ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی نے لوگوں کی زندگی بدلی ہے لوگ اپنا بزنس ٹیکنالوجی کے ذریعے لے کر آ رہے ہیں تو ٹیکنالوجی نے تو زندگی بدلی ہے